मैने जहाँ तक पुलिस का अब तक का व्यवहार लोगों के प्रति देखा है तो मेरा अब तक का जो नज़रिया है उनके प्रति काफ़ी अच्छा रहा है हमारे क्षेत्र की नागरिकों की सुरक्षा की जब बात आती है तो इसमें वे हमेशा तत्पर होते हैं सहायता के लिए किसी भी तरह की समस्या हो वे सदैव तत्पर रहते हैं एवं तुरंत ही सहायता के लिए आ जाते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई क्षति न हो और वो अपना जो है सुरक्षा आसानी से उसकी हो वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी कष्ट ना हो और हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस हमारी क्षेत्र की काफ़ी अच्छी पुलिस मानी जाती है